जोधपुर ज़िले की जो मुख्य सांस्कृतिक और समस सामाजिक जो परंपराएं हैं उसके अंदर हम जो हमारी जो बागड़ी भाषा है है और की चीज़ें हैं तो इनमें हमारी धार्मिक चीज़ों पर भी बहौत दुनिया की प्रथाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादी सेकुलर हैं हमारी एक हमारे यहाँ की भाषा बहुत प्यारी बहुत ही जो भाषा है जोधपुरी भाषा के अंदर है और धर्म के अंदर हमारे यहाँ पे सभी तरह के धर्म सब लिखके जाते हैं रीती रिवाज़ शादी में भी होंगे जो भी है वो अपने यहाँ हमारे यहाँ के धर्म के हिसाब से प्रॉपर क्षेत्र के हिसाब से होती है और विदेशी परंपरा और संस्कृति का हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो बाहर के जो लोग आते हैं वो काफ़ी इस चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं हमारे संस्कृति को भी बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ की बोली अच्छी है खान पान अच्छा है और रीती रिवाज़ तो जिस तरह से हमारे यहाँ पे आओ पधारो म्हारे देस वाली जो हमारे यहाँ की प्रचलन है वो हम इन चीज़ों मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और काफ़ी सत्कार करते हैं हम लोग आदर बहुत करते हैं हमारे और धार्मिक प्रथाएं जो हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे जोधपुर के अंदर काफ़ी ऐसे मंदिर हैं काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं बाबा रामदेव जी का है संस्कृति के पीछे मामले में हमारा जोधपुर जो ज़िला है वो सबसे सांस्कृतिक मामले में बहुत तेज़ है बहुत आगे बढ़ता है बहुत अच्छा है बागड़ी के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है संस्कृत का भी हम अच्छे तरह से कर सकते हैं